जेहडा मतलब शौक हा अपना बचपन दा बचपन च बच्चा मत्त गै होंदी ऐ खेलने दा कुद्दने दा शौक किश चीज दा कोई ध्यान गै नेईं होंदा के कोई असें अग्गै बी किश सोचना खेलना गे स्कूल स्कूला दा बच्चें कन्नै खैले लूत्ता होई गेआ खो खो होई गेई और बडियां खेलां गीह्टे खेलना शुरु करी ओड़े किसे चीज दा पता गै नेईं ऐ मतलब बचपन च ऐसे खेल्लें च रौंहना चलो जियां जियां थोह्ड़े बड्डे होए अस उआ गै असें गी थ्होड़ा फिक्र बड्डी बड्डी कलासै दी पढाई दा पेई गेआ पढांई जेहले खत्म होई ते फ्ही थोह्ड़ी इन्नी चिर साढ़े घरे च मतलब थोह्ड़ा कम्मे दा बी थोहडा करना पेई गेआ रुट्टी पानी दा बी मतलब सिक्खना पेई गेआ ओह् बी सिक्खेआ थोह्डा बहुत फ्ही ब्याह शयाह होई गेआ जेल्लै ते ब्याह बाद बस कपड़े सीना सिक्खी ले कपड़े सीना शुरु करी ओड़े ते चलो सिखदे सिखदे थोह्ड़ा आदत होई गेई मतलब कम्म काज करने दी ते ओह्बी थोह्ड़ा कम्म कपड़े आह्ला शुरु करी ओड़ेआ करना सूट सीना निक्के बच्चें आह्ले कपड़े ओह् बी सूट होई गे मतलब फ्ही इयां शौकां बधदी गेइयां सलाई सैंटर जाना शुरु कीता जेल्लै ते उत्थै मतलब हर इक चीज दी कोई मतलब सलाई होई गेई बड़ी मतलब कढ़ाई करना शुरु करी ओड़ी बड़े टांके होंदे सलाई कढाई दे बी बत्ती तेत्ती टांके होंदे अलग अलग उंदे नां होंदे ना

हर चीज दी अग्गै अग्गै शोौक बददे गे मतलब कोई उन्नू आहलियां असें कुग्घियां बनाना शुरु करी ओड़ियां कुग्घियां थोह्ड़ियां मतलब ओह् बनाना जेल्लै आइयां थोह्डियां थोह्डियां फ्ही अगड़ा अगड़ा शौक बधदा गेआ केह् करोशिये कन्नै अस जेहकियां कुग्घियां बनांदे हे ओह् बनाना शुरु कीतियां तोते बनाना शुरु करी ओड़े ओर ड्रेसिंग टेबल आह्ले रुमाल करोशिये कन्नै बनाना शुरु कीते असें अग्गै अग्गै अपना साढ़े शौक इयां बधदे गे बधदे गे ते सोचदे गे कि एह् चीज जेल्लै अच्छी लग्गी प्ही दूई बनाना शुरु करी ओड़ी इयां सिखदे सिखदे असें मतलब सलाई कढाई रुमाल बगैरा हर चीज सिक्खी प्ही मतलब अस स्बैटरा दा बी शौक बनी गेआ स्वैटर बनाना शुरु करी दित्ते कोई गुड्डियां पाने आहलियां कोई सिंपल कोई मतलब हर इक किस्म दी कोई मक्खी होई गेई कोई सुंती बुनती होई मतलब फ्ही बुनतियां सिक्खना शुरु करी ओड़ियां थोह्डियां थोह्डियां मतलब इस्सै स्हाब कन्नै असेंगी इयां शौक आई गेआ मतलब अस हर चीज गी इसी गी दिखचै किस स्हाब कन्नै ओह् होंदा कढाई होई गेई हून तोता कढाई होई गेई चिड़ी आहली कढाई होई गेई मतलब के इस किस्म दे कोई बत्ती टांके आहली कढाई असें कड्ढी हून एह् साढ़ा कम आस्ता आस्ता चलदा हून बी अस सलाई दा कम्म करनी आं कपड़े सीनी अऊं अपनी कुड़ियें गी बी सलाई करियै लुआनी आं होर बी लोक मते सारे आंदे ना मेरे कोल कपड़े सिआंदे न ते ओह् पसिंद गै इत्थां दा करदे के मतलब अस कपड़े थुआढ़े कोला गै सिआचै नमें नमें डिजाइन दे कपड़े बनाने मतलब ओह् कोई बी डिजाइन नमां आया उस्सै डिजाइन दा छलारा होई गेआ पलाजो होई गे कुर्ते होई गे मतलब कोई बी डिजाइन आया दिक्खे ते उस डिजाइन गी मतलब अस सोचने के इसी डिजाइन गी आंऊ सिक्खियै अग्गै सिलाइयै फिर् करां उसी अग्गै चलो बच्चे बी आखदे असें गी मम्मी थुआढ़े हत्थें दे गै शैल लगदे ते थुआढ़े कोला गै सिआने असें